असां शादी में नची टपी करे इंजॉय कंदा आहियूं ऐं असांजा सिंधी लाॾा जेके सिंधी संगीत आहिनि तिनि में लाॾनि जो कार्यक्रम जाम ज़ोरदारु थींदो आहे लाॾनि में झूलेलाल जी बहिराणो बि खॼंदो आहे ऐं घोटे था कुंवारेतनि जे मथां लाॾा थींदा आहिनि ऐं लाॾनि में सिंध एॾी धूम मचंदी आहे की न नचण वारो बि ख़ुशी ख़ुशी नचंदो आहे ऐं असांजो फ़ेवरेट सॉन्ग आहे ॿियो भॼनु आहे असां इन्हनि गाननि ते नची टपी करे शादियुनि में मौज मचाईंदा आहियूं